हिंदी ही भारतांतली राजभास ही खरी पूण कोंकणी आनी हिंदी मदें अशें तुळा करपाक कांय ना मराठी आनी कोंकणी ही भाशा अेश कोन्न तुळा करतालीं पूण ती मराठी ही कोंकणीची बोली कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणटालीं पूण एकच्युली तें रोंग तें शणै गोंयबाबान प्रूव्ह कोन्न दिलां मांडून दिलां की कोंकणी ही वेगळी आनी मराठी ही वेगळी म्हूण आनी हिंदी आनी कोंकणी मदें अशें कसलोच संबंद ना तितूं सामक वेगळें आहा आनी मराठी ही मराठी ही वेगळी भास तितूंत उच्चारा प्रमाणें बुरोवपा पोणा वेगळें आसता आनी कोंकणी हें भासविज्ञानीक नदरेन आनी व्याकरणीक नदरेन वेगळें आनी खूब वेगळें पयलीं तीं म्हणटालीं की कोंकणी ही मराठीची बोली म्हूण तें चुकिचें आशिल्लें आनी हें पटोवन शणै गोंयबाबान पटोयन दिलां मुद्दे सयत पटोवन दिलाय